आंनि गोब्राब ओंख्रि संनो लुगैनायानो जादों नार्जि अमा सबाय साम' अन्ला दाव सिगां सबाय साम'खौ बुंनि सबाय साम'खौ जों दैयाव खन्नानै लायनानै बेखौहाय न'आव लाबोनानै दाखोन गारदो दाखोन गारनानै दानस'बावदो दानस'नानै बेखौ मोजां फुनानै बेनि गोसोम मैलाखौ खारहोनानै मोजां सुनांगौ आमफ्राय जेब्ला संनो लाङो होमब्ला बेखौहाय मोजां एवदो एवनानै जेब्ला मस्ला मस्लि होयो अब्ला जों सबायखौ सिगां रुनानै लाग्रोबाय सबाय रुनायावबो इदिनो सबायखौ हाथायनिफ्राय लाबोबाय लाबोनानै बिखौहाय एवनाय फुख्रेमबाय फुख्रेमनानै बेखौहाय मोजाङै सुनानै बेखौबो इदिनो सदा नङाबा खारै होनानै जों रुनानै लागोरो आमफाय जेब्ला सबायजों साम'जों सङो होमब्ला साम' संनायावहाय सबायखौ होबाय होनानै जेब्ला मोजाङै एवखाबाय सिगां साम'खौ आमफ्राय सबाय होबाय आमफ्राय दै होबाय आरो होनानै जेब्ला बेखौ सङो होमब्ला ग्लुब ग्लुब गोदौहोबाय गोबावयैनो संबाय होमब्ला बियो जाबाय आमफ्राय नार्जिजों अमाजों आमफ्राय नार्जिखौबो बिदिनो जोङो सिगां सायनानै लाग्रोबाय सायनानै लानानै बेखौहाय दैआवहाय एसे पन्द्र' मिनिटसो एसे सोमहाबबाय सोमहाबनानै बेखौ मोजाङै सुबाय बेनि गोसोमखौ खारहोबाय दा बेखौबो इदिनो सदा नङाबा खारैजों रुबाय आमफ्राय रुनानै लाबोबा जेब्ला रुइयो होमब्ला बिखौ साबाय सानानै दोनबाय बिखौ रुइबाय नालाय आमफ्राय अमा बेदरखौ जों बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय बायनानै लाबोनानै बिखौहाय सुबाय बिदिनो मोजां माखासेफ्रा बिदिनो दै गुदुंजों रुगारगोरो आरोखि माखासेफ्रा रुगारा बिदिनो दाइरेक एवयो बिदिनो सुनानै बिखौबो मस्ला मस्लि बिदिनो गोबां मामा होनांगौ होनानै एवबाय बेदरखौ जों मोजां एवना लाग्रोबाय आमफ्राय दै एसे होग्रोबाय आमफ्राय बे दैखौ एसे फोरान्नानै होमबा जोङो नार्जिखौहाय होसनबाय बेखौबो बिदिनो गोबाव संनानै जेब्ला साखियो संख्रै मस्ला मस्लि नाङो एसे गावनो आन्था जोमजोम जायो होमब्ला जोङो खांबाय खांबाय आमफ्राय आर बिदिनो अन्लाजों दावजों संनायावबो जों सिगां माइरंखौ सोमबाय सोमनानैहाय बेखौनो बेखौबो बिदिनो बिस मिनिटसो सोमबाय जेब्ला रुइयो रुइनानै जोङो थोरसिफ्राव नङाब्ला उवालफ्राव देबाय देनानै गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनानै दोनबाय आमफ्राय इदिनो न'आवनि दावफोरजों जायोला जों सिगां दावफोरखौ हमबाय हाथारबाय बिदिनो दै गुदुंफोरजों सुबाय सुखांनानै आमफ्राय उनाव हाय जों अरफ्राव सावथ्रोमबाय सावनानै आमफाय मा होनो साफा खालामबाय मा गोदाबाय गोदाखांनानै जों बेखौ मोजाङै सुबाय सुनानै जेब्ला संनो लाङो बिदिनो बेखौबो एवबाय मोजाङैनो मस्ला मस्लि होनानै होमबा आमफ्राय बेखौबो एसे गावनो आन्था दै होग्रोबाय जेब्ला दै होयो होमब्ला जों दैखौ आरोबाव एसे गोबाङै होनो हाखायो खनसेयैनो आमफ्राय जेब्ला एवो दैयाबो गोदौयो होमब्ला जोङो अन्लाखौ होसननो हायो आरो आमफ्राय बे होसननाय दै गोदौबाय थानायावहाय जोङो मा होनो एसे उरना होनांगौ मानोना बियो अन्ला नालाय गोदोयो गोदोयै बायदि जोङो बेखौ उरनानै होनांगौ बेबायदिनो आरोखि आमफ्राय जों बेखौबो बिदिनो मोजाङै गोदौ होबाय जेब्ला साखियो होमब्ला जाबाय होमबा खांजानायबायदि जोङो बेखौ सा सा खांनायसै आरो